हेल्ल' माबे मोजां बे स्कुलालाय डनबस्क' स्कुलालाय मोजाङालाय मोजां फोरोंनायालाय मोजां आरो दासान्दि मोजांजोब आरो गासैबो स्ट्रिक्ट गोजा नोंथाङाबो सोनो लोगोआबो सोनो नागिरदों नामा ए दे मोजां फोरोंफैनो हागोन सोफैनो हागोन आरो स्कुला मोजां औ दंजोबखायो गासैबो दंजोबो औ मोजांजोब गासैबो फोरोंनायाबो मास्टारफ्राबो मोजाङैनो मोजां फोरोङो औ सोफैनो हागोन सोफैदो होनबा जायगानिनो जायगायावनो फोरोंनांगौ औ माब्ला फोरोंफैगोन नोंथाङालाय ए ए दे सोफैदो होनबा सोफैनो हागोन मोजां फोरोङो मोजां जोथोन लायो औ मोजां फोरोङो आंनो दोनलाङो औ आं गैयाबा एखमबा बिफाया दोनलाङो फाला बदल औ दे औ दे फोरोंफैदो होनबालाय